हेलो हँ कि भेल हँ जी हँ तऽ कराबिऔ हँ हँ हमरा इसकुलमे बहुत बढ़िआँसे छै सबकिछु छै डान्स होइ करै डान्स आओर करैके बहुत अच्छा बेबस्था छै हमरा सभके इसकुलमे सबकिछु सिखै सकै छिए हमे बुझलिए ने ठीक छै पढ़बैऔके साधन छै पढ़बैऔके हँ पढ़बैऔके साधन छै हमरा इसकुलमे सबकिछुके सुविधा छै जे चीज अहाँ करेबै ने डान्सो सिखै देबै पढ़ेबो करबै बहुत बढ़िआँसे सबकिछुके सुविधा छै एहि इसकुलमे बुझलिए ने सबकिछुके छै हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ बहुत अच्छासे पढ़ेबै बहुत हँ हँ बहुत बढ़िआँसे डान्सो सिखेबै आओर हँ हँ खूब बढ़िआँसे एडमिशन भए जेतै बढ़िआँसे बुझलिए ने हँ बढ़िआँसे एडमिशन भए जएतै बढ़िआँसे पढ़ाइ लिखाइ हेतै हमरा इसकुलमे डान्सो जइसे कि छै ने से डान्सो सिखि ओहिमे बहुत बढ़िआँसे छै डान्स सिखि सकै छै बच्चा सभकेँ बहुत बढ़िआँसे हम सिखै देब डान्स करैलए बुझलिए ने हँ हँ हँ हँ हँ बहुत बढ़िआँसे डान्स सिखै देबै पढ़ाइओ करबै देबै जे चाहबै सबकिछु छै होइ छै हमरा आओरके हमरा इसकुलमे सुविधा बहुत बढ़िआँसे छै बुझलिए ने हँ ठीक छै तब तब कहिआ करेबै जल्दी करै लिअऽ ओऽ ठिके छै बढ़िआँ हँ ठिके छै तब आबू अहाँ करबै खातिर बच्चा सभकेँ कै गो बच्चा यऽ अहाँकेँ हँ अच्छाऽ ठिके छै दुनूकेँ डान्सो सिखेबै दुनूकेँ हँ हँ ठिके छै हँ हँ डान्स हमहूँ हँ हँ बढ़िआँसे दै छिए सभ बाल बच्चाके उपर धिआन बुझलिए ने गुरु महाराजके किरपा छै ने सभपर बढ़िआँसे धिआन दै छिए बढ़िआँसे सिखै छै डान्स बढ़िआँसे करै छै पढ़ाइ लिखाइ बहुत बढ़िआँसे करि रहल छै बुझलिए ने इएह लैके हँ आओर बगल अगलके बच्चा हेतै ने ओकरो भेजि देबै हमरा इसकुलमे डान्स करतै डान्सो सिखतै पढ़ाइओ करतै बुझलिए ने हमे बगल अगलके सभ बाल बच्चाकेँ अहाँ कहबै पड़ोसिआ उड़सिआकेँ सभकेँ कहबै जे अएतै बच्चासभ बुझलिए ने हँ भेजि देबै बच्चा सभकेँ बुझलिए ने डान्सो सिखतै पढ़बो करतै जे भी से से करतै बुझलिए ने पढ़ाइ लिखाइ तऽ बहुत लोककेँ हमरा इसकुलमे होइ रहल छै बहुत बढ़िआँ होइ रहल छै बहुत अच्छा